असांजे लखनऊ खेत्र में मुख्य कला ऐं शैलियूं चिकिनकारी कढ़ाई लखनऊ घराना कथक नृत्य ऐं ठुमिरी ॻाइन आहिनि हाली जे ॾींहनि में चिकिनकारी में मुकेश कामधानी बादला सेक्विन मनका ऐं शीशे जे कम जहिड़ियूं अतिरिक्त सजावटूं बि शामिल थियूं आहिनि हीअ लखनऊ में हिकिड़ी प्रसिद्ध कला आहे जंहिंमें जटिल कलात्मक हथ जी कढ़ाई बि शामिलु आहे हीअ मूल रुप सां शिफॉन में मलमल ऑर्गेंजा में ऑरगेंडी ऐं रेशममय थींदियूं आहिनि हीअ कढ़ाई अॼु पूरी दुनिया में ॾाढी लोकप्रिय थियूं आहिनि ऐं असांजे लखनऊ में हिकु शास्त्रीय नृत्य शैली बि आहे हीअ नृत्य शैली नवाबनि जे संरक्षण में विकसित हुई ऐं लखनऊ जी सांस्कृतिक पहिचान बणिजी वई आहे